हमसभ मैथिलिए भाषा बजै छी हम आर ठेठी भाषा बजै छी हम आर हिन्दीमे किछु नहि बुझै छी जे कहीँ गेलहुँ तऽ हम आरके हिन्दी बजैए नहि अबै छै ठेठिए भाषामे बजै छिए जहाँ गेलहुँ समस्तीपुर गेलहुँ चाहे खानपुर गेलहुँ चाहे डाकटरे वैद कतइ गेलहुँ ठेठिए भाषा बजै छी हमसभ मैथिलिए भाषा